مجھے ایک فلم کافی پسند ہے جس کا نام ہے تھری ایڈیٹ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک ایک پڑھائی کو لے کے زیادہ سیریس نہیں ہونا ہے ڈپریشن میں نہیں جانا ہے اور نالج زیادہ اپمورٹنٹ ہوتا ہے مارکس سے اور اس میں کافی کامیڈی شین بھی ہے کافی سیریس باتیں بھی ہیں اس لئے یہ مووی مجھے کافی پسند ہے اس میں اور بھی بہت اچھے اچھے کیریکٹر ہیں جیسے سیلینسر وغیرہ تو مجھے یہ مووی بہت اچھی لگی تھی